ओइ आब' दाथ' खोनाबाय ए दाथ' बेंटलआ सिगांनि बायदि नंलाहाय जों हाबा जाफैनाय समाव बा जेबोआनो गैयामोन ने औ औ बे लामाफोरा गाज्रिमोन ना दा लामाफ्राबो मोजां जाबाय दखानफ्राबो मेल्ला जाबाय बाजारफ्राबो गिदिर जाबाय ओमफ्राय बुस्थुफ्राबो नांगौखिनिखौ मोनजोबबाय दाना ने सिगांलाय जों हाबा जाफैबा जेबो गैयामोन मोजां जाजोब्बाय ना गासैबो दा औहाय बे जोंनि लामाया बेल' खस्थ'थार ने बेनोथ' बे लामाया मोजां जाबा मेसें समावबो एगदम हाद्रि गुफुंनायजों लामायानो दाथ' नैबे हाद्रि गुफुंनायजों मोजाङानो नङा एकदम गुफुंहैजोबो थोरसि लथा गासैबो दाथ' बेंटल बाजारा मोजां जाजोब्बाय बे जोंनि ससेखिनियाबो मोजां जानांगौमोन आरो ने दालाय नांगौखिनिखौनो बाजाराबो देरखाबाय गासैबो मोजां मावबा हामगौमोनहाय बिराद मोजां मोनथारगौ आङो दासो नै बेंटलाव गासैबो बिल्डिं लुहां जोबखाय दखानफ्राबो देरजोब्बाय गासैबो मोजां जाजोब्बाय लामाफ्राबो मोजां जाजोब्बाय ना थांलाय फैलाय दे आब' दोन्नोसै दे होनबालाय आब'